हॅलो

हां हां तुमच्या तियात्राचें नांव कितें हां बरें आसा तियात्र कितल्या तारकेक आसा तुमचें तियात्र हां हां बरें हां बरें हांव हां बरें हांव ह्या तियात्रा खातीर नी हांव पंदरा लोकांक घेवन येता आमकां तुमच्या तियात्राची टिकेट कितें आसा हां ना आमचे आठरा वर्सां सकयल कोण ना सगळे आमचे वीस वर्सा वयले लोक आसा आमचे खातीर पंदरा सिटां तुमी आरक्षण करून दवरात आमी पंचवीस तारकेक तियात्राक येतात हां ना टायमींग मात्सो तुमचो तियात्राचो वेळ म्हाका मात्सो नक्की सांगा पंचवीस तारकेक कितल्या वरांचेर हां बरें धा वरांचेर कितल्या वरांचो तियात्र हो स वरांचो तियात्र हां बरें हां आनी मदी ताका ब्रेक कितल्या वेळार आसा हां बरें बरें हा जेवण आसा उदक आसा ऑके बरें आं आमकां म्हणजे ही सुवीधा आमकां आवडली ही आमची पंदरा लोकांचें हो म्हजो नंबर बूक करात आनी आमची पंदरां सिटां तुमी आरक्षीत करून दवरात आं बरें